बोलिऔ ने

हँ हम तऽ पेपर बला बाजैत छी की हँ बोलियौ ने हम पेपर बला बाजैत छी यै पेपर तऽ हम ई चलते नहि दै गेलहुँ हमरा समय नहि रहै हम चलि गेलियै रहऽ दोसर गाँव बुझलियै तैंँ नहि घर मे हँ ओ तऽ जानैत छियै कनिया आओर तऽ आइकाल्हि घरेमे रहैत छै तहि खातिर अच्छा ठीक छै पेपर पेपरो भए जेतै मगर अहाँकऽ हम हमरा काज रहै ने चलि गेलियै दोसर गाँव ने तहि खातिर नहि पेपर दै भेल हमरा काल्हि खुना हम पेपर दै लऽ किआ नहि अयलहुँ हम कहैत छी काल्हि खुना जानैत नहि छियै आइकाल्हि बाहरमे आइकाल्हि कऽ जुग जबानामे की आइकाल्हिके जुग जबानामे ई आबि गेलै जे अथी करि दै छै तहि खातिर नहि हम आबैत छी अच्छा ठीक यऽ अहाँकऽ पेपरे लै के यऽ तऽ हम काल्हि खुना अएब अहाँकऽ पेपर दए देब अहाँ अपन अच्छा

हमहूँ जानैत छियै अहाँ सब पढ़ै बला लोग छियै हम नहि जानैत छियै हमहूँ जानैत छियै अहाँ सब पढ़ै बला लोग छियै तऽ हम पेपर नहि तऽ पेपर हमहूँ जानैत ने छियै जे अहाँ सब घरसँ नहि निकलैत छियै घरसँ नहि बाजैत छियै घरसँ नहि निकलैत छियै नहि ककरोसँ जल्दी बातचीत करैत छियै ठीक छै कोनो बात नहि छै अहाँकऽ पेपरे ने चाही हमरा लेट भए गेल रहै सुतैत उठैतमे सुति रहलहुँ रहऽ आ लेटसँ उठलहुँ तऽ चलि गेलहुँ दोसर गाँव दोसर गाँव गेलहुँ तहि खातिर हमरा लेट भए गेल अच्छा ठीक छै काल्हि अहाँकऽ हम पेपर दै लऽ आबि जाएब अभी हमरा काज छै तहि चलते नहि आबैत छी नहि तऽ आबैमे की रहै आगाँ समाचार बताबू जानैत नहि जानैत नहि छियै समान सबकऽ आइकाल्हि एगदम बहुते जादा भए गेलै आइकाल्हि आइकाल्हि ई जुग आइकाल्हि ई जुग जबाना आबि गेलै जदि एक टकामे एक टकामे कोनो सामान दै रहै ओ दूश टकामे दै लागलै केओ